हमरा टोला मोहल्ला मे जे कोनो मतलब साँप आर काटै छै तऽ एक़रा लेल लोक अंधविश्वासमे रहै छै की झाड़ फूॅंक सॅं ठीक भए जेतै लेकिन ई लोगक उचित नहि मानल जाइ छै की पहिलक सबसे पहिलक कोनो साँप काटि लेलकै हँ या किछु भऽ गेलै तऽ डॉक्टरके पास ओकरा जाना चाही ताकि ओ जल्दी सॅं जल्दी ठीक भऽ जेतै या पानि चढ़ेतै सूइ डालतै तऽ ओ जल्दी ठीक भऽ सकै छै आओर कोनो आदमी अपन डॉक्टरके छोरि कऽ कोनो झाड़ फूंक करबै छै तऽ तैं सब मतलब कोनो गड़बड़ी भऽ जाइ छै तऽ एहि के लेल सबसे पहिने अपन डॉक्टरके पास जेनाइ छै आओर डॉक्टरके बाद जे दुःख बचै छै तऽ थोड़ा मोड़ा अपन झाड़ फूँको करनाइ छै आओर ने तऽ अगर डॉक्टर से ठीक भए जाइ छै तऽ डॉक्टरे लग ठीक करि लेतै कोनो नीक डॉक्टरके पास जेतै तऽ आओर जल्दी सॅं जल्दी ओकरा ठीक कए सकै छै पानी चढ़ेतै आओर कोनो लोग अपन जल्दी सॅं प्राण त्याग दै छै तऽ एना नहि होते डॉक्टरके पास जायके पास सब दुःख दूर भऽ जाइ छै पहिले सबसे पहिले तऽ सूइ डालतै तऽ ओकर सब बिख उतरि जाइत छैक